हा हा हा हा असां ईअं ई कंदा आहियूं कमु स्कूल जा ॿार ईंदा आहिनि इन्हनि खे भई के के ॿाहिरां माण्हूं अचनि था उन्हनि खे ॾींदा आहियूं असां अच्छा छा कंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा

मिले वेंदी वांदो नाहे तव्हां जीअं चयो रोजु घणा किलोमीटर हलाईंदा आहियो रोज़ जा छ्ह सौ कपार्टमेंट उन में पैट्रोल तव्हां जो तव्हां जो गॾु पैट्रोल कीअं ॾिसणु ईंदो आहे छह तरह चार तरह जो पेट्रोल ॾींदुमि त पोइ मूंखे बचंदो छा ॿ सौ जो बि पेट्रोल तव्हां घणा किलोमीटर सतरि किलोमीटर हलाईंदा टे सौ यो पेट्रोल भराए ईंदा मूंखे बचियो छा अॼु आजिए या लखु रुपिया अॼु असी हज़ार लखु रुपिया गाॾी लॻी पई आहे हा पाण छह सौ टीह ॾींहं लॻायऊं तव्हां हिसाब लॻाए सघो था पाण ई उन जे हिसाब सां थोरो घटि वधि खणी कंदासीं पंजा खनु घटि वधु कंदासीं तव्हां जे लाइ ॿियो छा पंहिंजे जी ॻाल्हि आहे पंजाह घटि थो कए न ॿियो छा हलो ठीकु आहे तव्हां खे जेको बि मां बि कमु कंदा आहियो तव्हां डिपाजिट ॾियणो पवंदो तव्हां खे पंद्रहं ॾींहंनि जो घटि में घटि उहो त खपंदो न न त वरी यारु भई तव्हां पंद्रहं टीह ॾींहंनि जा एतिरा थिया उन जा अधु पंद्रहं ॾींहंनि जी अधु तव्हां खे ॾई छॾिजो वरी हफ़्ते खां पोइ पोइ वरी ॿिया ॾिजो पेसा हा पंज सौ पंजाह पंज सौ पंजाह सेकंड सां हा डेली जा पंज सौ रखिजो उन जे हिसाब सां पंद्रहंनि ॾींहंनि जी डीपोजिट ॾई छॾिजो मूंखे हा त पंद्रहं ॾींहं पोइ वरी हफ़्तो थींदो पोइ वरी ॿिया बि जमा करिजो न अठ सौ हा साढा सत सत हज़ार ॾई छॾिजो बाक़ी जेको बि घटि वधि हिसाबु हूंदो पाण करे वठंदासीं हा हा सत हज़ार तव्हां या जॾहिं पूरो थिए तॾहिं पोइ यको ॾे ॾिजो पोइ त उन मां माईनस करे छॾींदासीं पेसा हा सभु कम ठहियल आहे इंशोरंस ठहियल आहे उन खां पोइ कम्पलीट थियल आहे तव्हां अची करे ॾिसो बिल्कुलु तव्हां खे कम्प्लीट करे आर सी जा जेके बि पन्ना आहिनि तव्हां खे ॾींदासीं इन खां पोइ फीसूं इहे सभु करंदासीं हाली तव्हां खे लेसन तव्हां खे हुअणु खपे पंहिंजो पंहिंजो लेसन भई गाॾी हलाइण ऐं हा हा उहे सभु कम्पलीट आहिनि उहे सभु असांजी ज़िमेदारी

न न उन में असांजी सभु सभु ॾेखारे सघूं था असांखे अहिड़ो ग़लति इन में कम नथा कयूं त तव्हां खे घणो हिकु भेरो आफीस में अची करे यां ॿिए यां टे ॾींह अची करे आफीस में ॾेखारे वञो गाॾी ठीकु आहे भले हा ॾेली न हेल्मेट हूंदो गाॾी सां गॾु उहो त ॾेबो न ज़रूरु हा हा बस तव्हां खे टाईम मिले त मुंहिंजे आफीस ठीकु आहे भले थैंक यू ठीकु आहे जेतिरो थी सघे असां

हाणे त बिल्कुलु रीजिनेबल आहे न न हाणे घटि न करिबो

तव्हां खे पहिरीं छह छह छ्ह सौ रुपिया उहो चइबो आहे केतिरी थी हले पोइ चाहिं वारे खे चवंदा चाहिं वठी अचु स्कूटी खणी वञु मुंहिंजी हिते चवंदा हास्पीटल में मां मूंखे थोरी ख़बर पवंदी तव्हां केतिरी हलायांव हा हा हा

ठीकु आहे चल आफीस ते अचूं था पोइ ठीकु आहे भले हा ओके ठीकु आहे हा भले जय झूलेलाल